यहाँ फिटरके यहाँपर कैलाश हइ यहाँपर फिटर जहाँपर जहाँपर फिटर फेरी लिए जाइ छै बच्चाके इलेक्ट्रीशियन जेना इलेक्ट्रीशिअन भै गेलै बिजली विभाग जेना बिजली बिल होइले ओना फिटर हमे जेना जेना लेने छिए फिटर फिटरमे लोहा कटिन्ग पाइप लाइन ईसब भै गेल जेनाकि सरजी जेना जेना सिखबै छै ओना ओना बच्चा सिखै छै जेनाकि लोहा काटि रहलै एतना एम एम काटैके चाही एतना एम एम के बच्चा काटै छै ने पेन्सिलसे काटतै लकीर पारि दही ओतना दूर काट काटतै तकर बाद काटि दही तऽ गुरु सिखबै छै तकर बाद बच्चा ओतना एम एम के लै छै पेन्सिलसे लकीर पारिके काटिके काटि दै छै तकर बाद वहाँसे मशीनपर जाइ छै मशीनपर लोहाके फसै दै छै फसेनाइके बाद लोहाके आओर अथी अथी लैके काटि दै छै आरी लैके ओकरामे छओ एम छओ एम छओ एम एम काटैके छै या सात एम एम काटैके छै ओतना काटैके छै ओतना काटनेके बाद जेनाकि इसकुलमे डिप्लोमा भी निकलै छै जेनाकि वेरिफिकेशन जेना रेलवेके फारम निकलै छै वैकेन्सीवला वैकेन्सी बच्चा भरैत रहै छै किएकि बेर बेर वैकेन्सी निकलै छै ओकरामे किताब उताब पढ़ैके कोशिश सरजी कहै छै एतना करबही तऽ पास होइ जेबही तऽ तोहर जिनगी सवरि जएतौ बैठिके खएबही मम्मी पापा गरीब भरिदिन कोदारि नहि पाड़ैत रहौ रहबही तगारी लैके उठबैत नहि रहबही किछु जेना ईंटा बालू जेना उघै छै ओना नहि उघै पड़तहु हमरा जगती जेना कोनो छौ नौकरिए होइ गेलौ सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी आओर अच्छाके बात छौ हौ कि हो जेतौ प्राइवेट नौकरी किएकि लोहा कटिन्ग पाइप लाइनमे चलि जाइ छै तऽ यहाँसे दूर अच्छा खासा पइसा मिलै छै कम्पनी आबै छै लै ले हँ ई बच्चा किछु करैवला छै एतना ट्रेनिन्ग दै छै ओकरामे पास हो जाइ छै बच्चा हँ ई बच्चा काम करैवला हइ काम करतै तऽ एकरा एतना काम करै छै ई आब भविष्यमे आओर किछु करि सकै छै काम एतना हमर अथी कम्पनीके बढ़ा सकै छै प्रोडक्ट आगाँ जेना किछु बढ़ैएके छै बढ़ै देतै कम्पनीके वहाँसे यहाँसे लैके जाइ छै कम्पनी कम्पनी वहाँ काम दै छै काम करैले ई काम करैत रहै छै बच्चा कहै छै हँ ई काम ई काम तोहरा करैके छौ बच्चा करिके देखै दै छै तऽ कम्पनीवला राखि लै छै कहै छै एतना से सैलरी मिलतौ अठारह हजार से बीस हजार शुरुएमे बोलि दै छै यहाँसे बच्चा जाइ छै अपन कम्पनीके द्वारा काम करै छै कम्पनी यहाँ पहिले ट्रेनिन्ग लै छै बच्चा कि करै छै कि करैमे नहि हइ जे करैमे रहै छै बच्चा सफल हो जाइ छै तऽ ट्रेनिन्ग ट्रेनिन्ग अगर सफल होइ गेलै तऽ कम्पनीवला एडजस्ट करि लै छै कम्पनी अपन कहै छै हँ ई बच्चा छै पढ़ै लिखैमे लोहा कटिन्ग कटिन्ग करै छै अच्छा हँ एकरा काम करैके चाही एतना रुपा मिलैके चाही मिलै छै ताहिके बाद कम्पनीवला एतना रुपा दै छै सैलरी कम्पनीके नामो हँ नाम होइ छै रोशनो होइ छै बढ़िआँ जेना बढ़बो करै छै कम्पनीके नामो होइ छै जेना कोनो कम्पनिए होलै कम्पनीके नाम अपन आगाँ बढ़ै छै तऽ कम्पनीके नाम ककर बदौलति बढ़ै छै अपन अथी बच्चाके बद बदौलति बढ़ै छै ईसब काम करैमे हमर बच्चा तेज हइ तेज होनेके बाद कम्पनी आगाँ एकरा आओर आगाँ दोसर कम्पनीमे शिफ्ट करै छै ई आगाँ जाइके चाही किएकि इतना कम्पनीवला सिखै दै छै कि इतना हुन हुनर सिखबै छै कम्पनी द्वारा जेना जे गुरु गुरु सिखलक गुरुके फेर याद आबै छै हँ गुरु एतना दिन सिखेलकै तऽ ई सिखलिए तऽ हमर आगाँ नाम होइ छै हमर गुरुओके नाम होइ छै हमर इसकुलोके नाम होइ छै हमर कॉलेजोके नाम होइ रहलै जेनाकि कॉलेजके नाम होलै जेनाकि कोइ रमदिरिएसे कएलकै कॉलेजके नाम होइ छै अपन गामके नाम होइ छै ओकर पप्पा मम्मीके नाम होइ छै गामके गामके नाम होइ छै ओकर मम्मी पप्पाके नाम होइ छै ओकर मम्मी पप्पाके नाम होइ छै ओकर बेटाके नाम होइ छै गामके नाम होइ छै रोशन ओकर प्रखण्डके नाम होइ छै रोशन जेना बेगुएसराय छै बेगुएसरायके नाम रोशन होइ छै जेना ई बच्चा ई लेवलके छै बेगूसरायसे छै कोन बिहारसे बिहारके हइ बच्चा बिहारसे बेगूसरायके रहैवला बच्चा मटिहानी गामके निवासी हइ खरिदीके जेना राहुले कुमार हइ अच्छा अच्छा छै हँ ई करैमे छै ठीक करैमे अच्छा लागै हइ लेकिन जे अच्छा नहि रहै छै ओ अच्छा पढ़ैमे अच्छा छै हँ ई बच्चा पढ़ै छै अच्छा कएलकै नाम रोशन गाम समाजमे नाम रोशन होइ छै हँ ई बच्चा ओ कएलकै तऽ हँ बेटा तहूँ जो ओ करेगा ने अच्छा कमेबही अच्छा पढ़बही तऽ अच्छा सैलरी मिलतौ गामके नाम रोशन होतौ गाम खेलबही विकास उकास करबही तऽ आगाँ लेवलके जेभी तोहरा ई दिन नहि देखै पड़तौ जेना ईंटा बालूमे उघै छिए तोहरा ई खुरपी लैके खेतमे जाए नहि पड़तौ बुझि गेलही लेकिन हमरा जकाँ उबै खेतपर नहि पढ़ही बेकारे छौ पढ़बही तऽ आओर अच्छाके बात हउ पढ़ि लेबही तऽ अपन किस्मत किस्मत सवरि जएतौ आओर पढ़ि लेबही तऽ किस्मत सवरि जएतौ अपन अपन बिआह शादी करिहेँ अपन मौजमे जिनगी कटैत रहतौ जेना काटैके छौ ओना कटैत रहतौ जिनगी जेना जिनगिए काटैके छौ आरामसे कटि एना दुइ रुपा ककरोसे माँगे नहि पड़तौ कि हँ बेटा दुइ रुपा दही भीख भीख नहि माँगै पड़तौ दुइ रुपा तोँ दे दुइ रुपा हम दै छिऔ भीख नहि माँगै पड़तौ कमै कमै लेबही खेलकूदमे आगाँ जाके नाम रोशन होतौ तोँ अपनो नाम रोशन करबही हमरो नाम रोशन करबही बापोके नाम रोशन करबही मम्मिओ पप्पाके रोशन करबही नाम तकर बाद गामो इसकुलोके नाम रोशन होइ जएतौ खेलबही तऽ हमरा दिन देखे नहि पड़तौ अइसन दिन ओकर बाद खटलै ओकर बेटा अइसन दिन नहि खटै पड़तै हमर बेटाके नाम नाम रोशन होइत रहतै हँ ककर बेटा ठीक यऽ अपन खेल चलि गेलही तऽ कमबै ले आगाँ कम्पनी आओर लैके चलि गेलौ तोहरा समझी जिनगी वाहेवाहमे कटि गेलौ आओर जिनगी कटि गेलौ समझी तऽ जिनगी सवरि गेलौ फेर बिआह शादी होइत रहतौ जेनाकि विकास जेनाकि गामेमे खेललही विकास कएलही खेलेकूदमे खेलकूदमे विकास अगर केलही कएलही तऽ विकास अपन सरजिओके नाम रोशन होतौ फेर आगाँ जएबही तऽ छोटा पदमे जेना बड़ा पद बढ़ल जएतौ मेडल उडल फर्स्ट कएलही तऽ मेडल मिलतौ बड़का फर्स्ट करैत रहबही तऽ किछु रुपा सब भी जेनाकि मेडले खेलै छै तऽ मेडल देतौ सरजी रुपा जेना किछु मेडले छोटा लेवलके होलै फेर बड़ा लेवलके जएबही तऽ बड़ा बड़ा अथी मेडल मिलैत रहतौ